میں نے حال فی الحال میں ایک نیو فون لیا ہے جس کو لیے ہوئے مجھے دو مہینے ہو گئے جس کے ریویوز تو میں نے کافی اچھے دیکھے تھے بٹ جب میں یوز کر رہا ہوں تو میرا ایکسپیرینس بہت غلط رہا اکچولی مجھے اس کا کیمرہ بہت اچھا لگا تھا ریویوز میں بٹ میں نے جب اس کو یوز کیا اس کا کیمرہ یوز کر رہا ہوں اکچ بہت زیادہ پسکلیٹ ہے جتنا میگا پکسل دکھایا تھا مجھے امید تھی یہ میرے لیے بہت اچھا رہے گا مجھے فوٹو گرافی کا شوق ہے بٹ یہ اس کے لیے کامیاب نہیں رہا اور میں نے اس کا یوز کیا اور اینڈ اس میں جب زیادہ بھر فائلز آ جاتی ہیں تو یہ ہینگ ہونے لگتا ہے بٹ ریویوز میں ایسا کچھ تھا نہیں اس کا کیمرہ بہت بیکار رہا میرے لیے کیونکہ مجھے فوٹو گرافی کا شوق ہے بٹ پکچر جس ٹائپ کی میں چاہ رہا تھا اس ٹائپ کی کلک نہیں ہو رہی ہیں اس میں اور ہینگ کی پروبلم تو ہے ہی اس میں اینڈ اس کا وائبریشن بھی کوئی اتنا خاص نہیں کچھ فائلس ہیں اس میں جو پرابلم کرتی ہیں مجھے لگا تھا کہ یہ سافٹ ویئربھی اچھے چل جائیں گے اس کے اندر بٹ وہ سافٹ ویئر بھی اس میں بیکار ہے میرا بہت گندا ایکسپیرینس رہا اس فون کے لے کے